हैलो भइया तुस फोनै आह्ली दुकानै उप्परा बोल्ला दे भइया कुत्थें नेहें थुआढ़ी दुकान अच्छा अच्छा यरो असें कोई दस्स ज्हार दे अंदर अंदर फोन लैना हा ते कोह्का कोह्का फोन ऐ थुआढ़े कश अच्छा ओह् ऐ अज्ज जेह्का आक्खा दे नमां फोन आए दा शैल गुगल आह्ला पता निं आक्खा दे कोह्का फोन आए दा अच्छा अं अच्छा अच्छा एह् थुआढ़ी दुकान किन्ने बज्जे खुल्लदी ऐ दस्स बजे दे अंदर अंदर यरो तुस मिगी इंया मेरे नंबर उप्पर जेकर तुस फोटु भेजी ओड़ो फोनै दे ते अंऊ दिक्खी लैगा ते भी आइयै दिक्खी लैगा ठीक ऐ ठीक ऐ भी लाह्गा चक्कर इंया कम्में उप्पर आं भी इंया छुट्टी होग ते लाह्गा चक्कर इंया ठीक